पुराने अभिनेता अभिनेत्रीयों में मुझे अमिताभ बच्चन और रेखा पसंद है और मुझे इनकी अदाकारी और उनके डायलॉग डिलवरी बहुत पसंद है और अमिताभ बच्चन और रेखा कि मुझे एक नटवरलाल पिक्चर बहुत पसंद है क्योंकि इस पिक्चर में दोनों की ही कला और अदाकारी बहुत ही बहुत ही अद्भुत थी और इस पिक्चर के जो गाने थे वह मुझे बहुत पसंद हैं और पिक्चर की स्टोरी यह सब मुझे बहुत पसंद आया है